आं सासे फोरोंगिरि आङो दतमा गेजेर फरायसालिनि गाहाइ फोरोंगिरि आंनि जिउ जिउ खांनायावहाय आङो दा साख्रिखौ मोननानै साख्रिजोंनो आङो जिउ खुंलांनो नागिरदों दा टिचार सासे टिचार फोरोंगिरि जानानै सासे फोरोंगिरि जानानै आं फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौआ आंनिनो जिउ थांखि बादि सानो दा बेनि उनाव आङो न'आव सेकेन्द स्टेबाव आङो न'नि हाबा मावो आंहा न'आव दुब्लियाव माइ गायो माइ गायनायखौबो आङो नागारा आरो फोरोंगिरि फोरोंगिरि खामानि मावनायखौबो आङो सम जोबजासे मावलांबाय थागोन मानो होम्बा आंनि जिउनि थांखियानो दा गथ'फोरखौ आङो बोरै फोरोंनो बोरै गथ'फोरखौ आङो मोजाङै दैदेन लांनो आरो माबोरै शिक्षा होनो आं बेखौनो सानबाय थायो आंनि जिउआव दा आं आङो सानफ्रोमबो आङो आंनि गथ' नङाब्लाबो आंनि उन्दै गथ'साफोरखौनो आङो आंनि जिबनावहाय जा एसे रोङो बेखौनो आं फोरोंलांनायनि मोनसे थांखि लाबाय थायो आरो आङो सानो आं आंनि साननाया आंनि गथ'ल' नङा गासैबो गथ'खौनो आङो माने रोंगौथि गोनां खालामनो हायोब्ला मोजां मोनो आखल आखुफोरखौबो आङो गाज्रि जाजानो बायो आरो आङो बेनि थाखाय बेनि सायाव आङो मोनसे सरकारनिफ्राय माबा मोनसे आइन बानायोब्ला हामगौ साननानै आङो सानबाय थायो नाथाय आंनि साननायाल' जाया बे जिनिसखौ जोङो सरकारनिफ्राय जुदि हेल्प मोनोब्ला बैखोबो जोङो हायो मानो होनोबा जोङो आंनि जिउआव आं दा आं जिउ आंनि जिउआव दा आं फोरोंगिरि जानानै आं दा फरायसाफोरखौल' रोंगौथिगोनां खालामनायनि थाखाय आं प्लेन पलिसिखौ लाबाय थायो जे माने आं सासे गाहाइ फोरोंगिरि जानानै आं बेखौनो सानो स्टाफफोरजोंबो आं मिलायनानै सलियो बेखिनियानो आङो ओमफ्राय आंनि जिबनावहाय आङो गोबां खस्थ' मोनबोनाय आंहा न'खराव गैयामोन दा गैयाब्लाबो आङो थाकथुक माने दा फोरोंगिरियाव मोनबाय ओमफ्राय आं सानो दा आंबादि खस्थ' मोननाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आङो जाहाथे खस्थ'यैब्लाबो माने रोंगौथि लानो थाखाय आङो बोसोन होबाय थायो जाहाथे आंबादि राहा मोनलाङो बेखौनो आङो सानबाय थायो आरो आंनि जिबनावहाय आं मा बुंबावनो आङो थागथुगैनो आंनि क्वालिफाय बा बि एससि बि एससिब्लाबो आङो खस्थ मस्थ'यै फरायनाय हिसाबै आङो बांद्राय माबा गैया हाइ फाइ स्कुलफोराव फरायनो मोनाखै आङो नैबे जायगानिनो इउएन इउएन ब्रह्म कलेजावनो आङो दिग्रीखौ कम्पिलट खालामनाय जादोंमोन